अस जेह्की सारें कशा शैल रेसिपी ऐ ओह् ऐ सभनीं कोला टेस्टी एह् फेमस इत्थें दी ओह्दा नांऽ ऐ अम्बल उसी बनाने आस्तै अस पैह्लें तेल पाने आं भी ओह्दे बिच लून मर्च बसार ओह् पाई कद्दुऐं गी गड़का लुआने आं प्ही उसी शैल गालने आं प्ही उसी शैल गाली गूलियै उप्परा इम्बली पाने आं प्ही इम्बली पाई ओह्दे च शैल अम्बल ओह् मिट्ठा होई जंदा ओह् रैसिपी इत्थूं दी बड़ी फेमस ऐ उसी बनाने आस्तै लोक इम्बली खाई खाई चट्टदे न उसी होर एह् बड़ी गै टेस्टी ऐ अम्बल बड़ा बड़ा गै फेमस ऐ इत्थें दा ते उसी बनाने आस्तै लोग उसी बनाने आस्तै सिर्फ उसी बनाने आस्तै सिर्फ तेल लून बसार मर्च ते ओह् उसी पीहै ओह्दे बिच पाना पतीले बिच पाना भी उसी शैल तड़का लाना तड़का लाइयै प्ही उसी गालना मतलब पूरा गाली गूलियै शैल प्ही जेल्लै पूरा म्हीसी जाह्ग प्ही ओह् प्ओहीह्दे बिच पानी इम्बली इम्बली पाई शैल ओह् गड़काना गड़काई गुड़काइयै प्ही शैल ओह्दे कन्नै फ्ही उसी टेस्ट कराना प्ही लोक उसी चखदे बड़ा टेस्टी होंदा अम्बल एह् प्ही उसी चक्खियै आखदे वाह् क्या अम्बल है ते एह् मोए इत्थें दे डोगरे ते बड़ी गै फेमस ऐ इसी बनाने आस्तै बड़े लोक बड़ा स्हेई तरीके कन्नै बनांदे ते एह् बी हैन शैल बी ओह्दे बाद च खमीरे आइये खमीरे बनाने आस्तै लोक पैह्लें तेल पांदे प्ही उसी आटे गी शैल करियै गु'नदे ते उ'दे च मैदा लून बसार मर्च जो बी पांदे बड़ा किश पांदे प्ही ओह्दे शैल पेड़े बनाये शैल उसी ओह्दे बिच भी शैल ते उसी करियै भी ओह्दे पूड़ियां बनांदे प्ही तेलै ई तलदे उ'नेंई शैल आफरी जंदियां ओह् उसी खाने गी बी बड़ा सोआद औंदा ते लोक आखदे कि'न्नी शैल पूड़ी ऐ ओह् ओह् आखदू साढ़े घर बी इ'यै देही पुड़ी बनानी उसी बनाने आस्तै बड़ा मज़ा औंदा लोकें गी ते अंदाज़ा लाई सकदे की कि'न्ने कि'न्ने गै लोक जेह्ड़े बड़ा स्हेई रुट्टी बनांदे ते इसी रुट्टियै गी बनाने आस्तै कि'न्ने लोक सोआदै कन्नै खंदे अम्बल ते बड़ा स्हेई ऐ नी इत्थां ते खमीरे ओह्दा कोला बी स्हेई न प्ही आई गेआ पनीर फुल्के आलू बैंगन जो बी ऐ बड़ा स्हेई स्हेई तरीके कन्नै लोक बनांदे ते इसी बनाने आस्तै लोक बड़ी बड़ी तरीके कन्नै बनांदे ते बनांदे बी बड़े शैल भाई खाने गी बी बड़ा सोआद औंदा ते अम्बल ते सारें कोला टेस्टी होंदा नी इसी खाने आस्तै पता नी कि'न्नै गै इ'न्ना सोआद लग्गी जंदा तुस आपूं अंदाज़ा लाई सकदे की जित्थें इ'न्नी स्हेई रुट्टी बनी सकदी ऐ कि'न्ना गै मज़ा औंदा होग खाने गी ते लोक बी बड़े गै बड़े बड़े मज़े कन्नै रुट्टी खंदे उसी भी अम्बल ते सारें कोला जादै खंदे निं बाकी होर सब्जियां भामें घट्ट खाह्ङन पर अम्बल सारें कोला जादै खंदे ओह् सभनीं कोला टेस्टी अम्बल होंदा इत्थुआं ते कन्नै जियां सभनीं कोला टेस्ट बी जिस चीज़ च ऐ ओह् अम्बल ऐ अम्बल बनाने गी बड़ा गै सोआद औंदा लोकें ई